शहर हुजे या गांव हुजे कहिड़ो बि खेत्रु हुजे हुनखे अगरि सकसेस करिणो आहे हुनखे डेव्लप करिणो आहे हुनजो विकास करिणो आहे त हुन में सभिनी खां वधीक शिक्षा स्वास्थ्य ऐं इस्पतालुनि जे बारे में हुअणु ज़रूरी आहे इस्पतालियूं जो हुअणु ज़रूरी आहे अॼु माण्हू नंढी नंढी बीमारियुनि जे लाइ ॾाढो परियां परियां भॼंदा आहिनि पंहिंजे खेत्र में अगरि हर हिकु एरिया में सुठी इस्पतालि हुजे सरकारी फैसिलिटी हुजे डाइग्नोस सैंटर हुजनि या परिवहन या ट्रासपोट जी व्यवस्था हुजे त हू ॾाढो ई बहितर थींदो आहे असां चाहियूं था त असांजी सरकारि हर कंहिं खेत्र में सुठी फैसिलिटी सुठी सहूलियत सभिनी खे प्रोवाइड करे